हा मां विच में हैड पोटस घुराया हुया ऑनलाइन जेका घणा ई सुठा निकिता मूंखे हुन सां मुंहिंजे कननि खे आरामदायक फील थींदो आहे उहो घणा ई सुठा आहिनि मूंखे हुननि सां काई बि दिक़तु कोन्हे